हा मां हा मां स्नेहा थी ॻाल्हायां सेंट्रल ईस्ट मां मूंखे तव्हां वटि योगा वटि जे लाइ पुछणो हुयो इंक्वायरी करिणी हुई योगा जा टाइमिंग कहिड़ा कहिड़ा अथव खाली कलाक आहे ऐं शाम जो न पर शाम जो कल्ह हिकु बजे अचां ऐं मूंखे योगा जो थोरो फ़ाइदा ॿुधाईंदव

अच्छा हा वेट में कुझु फ़र्कु पवंदो आहे

अच्छा ऐं हिनजी मतिलबु ॿई हा संडे बि हूंदो आहे की न ईअं छुटी हूंदी त आरितवारु ॾींहुं अच्छा त पोइ मां तव्हां खे अगरि मिलणो हुजे त मां केॾीमहिल मिली सघांव तव्हां सां अची करे ऐं शाम जो अगरि अची शाम जो अगरि अचांव त हलेव शाम खां पंजे खां सिर्फ़ु हिकु ई स्पेस अथव खाली त हिनमें सभई लेडिस ऐं जेंट्स गॾु आहिनि की न ईअं ॿारनि जे लाइ अलॻि आहे कुझु ऐं ॿारनि जे लाइ हा त ॿियनि ॿई टाइम

अच्छा ॿई सुबुहु वारा शाम में अची सघंदो आहे न हा ठीकु आहे मां तव्हां खे पंहिंजे हिसाब सां पोइ इंक्वायरी करणु अचांव थी ऐं फीस लाइ बि ॿुधाईंदीमांव जॉइन करण लाइ